साढ़े इत्थै कोई इन्ने बक्खरे बक्खरे कल्चर दे लोक निं रौहंदे पर इत्थै इक्क दो मुस्लिम दे घर न ते जेल्लै साढ़े कोई धाम धूनी होंदी ते ओह् असेंगी सददे ते अस उंदे जंदे ते जेल्लै कोई निक्का मुट्टा ध्यार होऐ ते ओह्बी बनांदे ते अस बी बनांदे ते जेल्लै उंदे कोई होऐ ते ओह्बी असेंगी सददे ते बड़ा अच्छा लगदा जेल्लै दौनों बक्खरे बक्खरे अपनी कल्चर गी दसदे असेंगी उंदा कल्चर पता चलदा ओह् कियां कियां केह् चीज़ बनांदे जियां कि उंदे ब्याह् होंदा कियां ब्याह् होंदा नेईं पता पर जेल्लै उंदे ब्याह् होंदा ते अस जंदे ते उत्थें जाइयै पता चलदा कि इंदे किस तरह दा ब्याह् होंदा ते साढ़े ब्याह् ते ओह्बी आंदे ते उनेंगी बी पता चलदा कि हिंदू कल्चर बिच कियां ब्याह् होंदा ते बहुत अच्छा लगदा ते अस इंया मिली जुलियै रौहंदे इत्थै अपने ग्रांऽ बिच